अगर अस इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री दी गल्ल करचै एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दी ते सारें कशा पैह्लें वॉलीबुड इंडस्ट्री ही जेह्की ओह् स्टार्ट होई ही ते अस जेकर ओल्ड बैक च जाचै ते पैह्ले बड़ियां गै डिफरैंट फिल्मां हियां ओह् शूट होंदियां हियां पर एह् कि अस दस्सी सकने कि डीफरैंट डीफरैंट जेह्के न ओह् सिस्टम चली पेआ एंटरटेनमैंट दे कन्नै कन्नै गै एंटरटेनमैंट इवॉल्व होंदा गेआ फ्ही वॉलीबुड दे बाद रीजनल टेलैंट गी ओह् रीकोगनाईज़ करना शुरू कीता ते केह् आखचै अस की बड़े गै एंटरटेनमैंट दे सुख प्राप्त करी सकने कन्नै गै करन्नै अस कंट्री मोस्ट पॉपुलर फार्म ऑफ एंटरटेनमेंट दी गल्ल करचै ते ओह्दे बिच साढ़ा नच्चना गाना बजाना टप्पना संगीत कविता कन्नै गै कन्नै चुटकले अस आक्खी सकने एह् जेह्कियां न एह् बड़े फॉर्म जेह्के न नॉर्मल न एंटरटेनमेंट दे साढ़े इंडिया च ते कन्नै ऐ ओह् पीपुल जेह्के अस गल्ल करचै लोकें दी अगर अस गल्ल करचै लोकें दी ते इंडिया दे जेह्के लोक न ओह् कॉमेडी शो हैन ओह् बड़े पसंद करदे जि'यां अस आक्खी सकने ट्रैंडिग च कॉमेडी विच कपिल शो ऐ जेह्ड़ा ओह् बड़ा गै चली गेदा ऐ कन्नै गै कन्नै अजकल सोशल मीडिया च बी केईं चीजां लब्भी जंदियां न जेह्दे कन्नै अस एंटरटेन रक्खी सकने